मेरा कोई मनपसन्द लेखक सिर्फ एक ही हैं रवीन्द्र नाथ टैगोर जी और क्यों क्योंकि उनकी द्वारा लिखी गई कविता मुझे बहुत पसन्द है उनकी कुछ उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं जैसे गीतान्जलि रविदास हरिदास और भी बहुत सारी किताबें हैं एक वक अगर मैं लेखक को उनके उनको पसन्द करती हूँ तो उनके हिसाब से तो उनकी कविता मुझे बहुत पसन्द है वह जो कविता लिखते हैं बहुत अच्छी लिखते हैं अगर उनकी कोई भी कविता आप पढ़िएगा कोई भी बुक आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में रवीन्द्र नाथ टैगोर जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी बुक और किताबें लिखी हैं जिसकी कहानियाँ भी वह लिखते हैं उपन्यास वेद बहुत कुछ लिखते हैं लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा उनकी लिखी हुई कविताएँ बहुत पसन्द हैं उन्होंने एक राष्ट्रगान भी लिखा है जोकि हमलोग बहुत अच्छे से जानते हैं रवीन्द्र नाथ टैगोर जी हमलोग के बीच अभी तो नहीं हैं लेकिन फिर भी उनके द्वारा लिखी गई कविताएँ लिखी हुई कहानियाँ हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं जिससे कि हम हम अच्छे अच्छे हमारे माइन्ड में आ सके हमें क्या करना चाहिए हमें किस राह पर चलना चाहिए हमें कैसे किसी से भी पेश आना चाहिए हमें इस तरह का ज्ञान भी उनकी किताबों से मिलता है ताकि हमलोग अच्छे बुरे का ज्ञान कर सकें पहचान कर सकें उनकी द्वारा लिखी हुई कविताएँ बहुत ही रोचक और मज़ेदार होती हैं पढ़ने में तो बहुत ही अच्छी होती हैं लेकिन हम तो यहीं कहेंगे कि उनके द्वारा किताबों को लीजिए और पढ़िए और अगर आप कविताओं के शौकीन हैं तो उनकी लिखी हुई कविताओं को पढ़िए और आनन्द लीजिए क्योंकि उनके द्वारा लिखी हुई कविताएँ और कहानियाँ बहुत ही इन्ट्रेस्टिन्ग होती हैं तो और यह यह बुक आप बच्चों को भी दे सकते हैं और उनका पूरा पूरा दिन अगर बच्चे आपके ज़िद करते हैं कहानियाँ सुनाने को आप उन्हीं की कहानी सुनाकर उनका मन बहला सकते हैं उनका अच्छे से एन्टरटेन कर सकते हैं आपको बच्चे हमेशा बोलेंगे कि कहानियाँ सुनाइए कविताएँ उनके दोहे भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं उनके द्वारा लिखी हुई कविताएँ बहुत ही अच्छी होती हैं रोचक होती हैं मज़ेदार होती हैं